गेलेनाया मानसिफोरनि जिबनावहाय गेलेयोब्ला फिजिकेलि हेल्डि जायो जों बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनाय जेरै फुटबल भलिबल आरो काबादि बेबायदि गेलेब्ला जोंहा दिनै एकसारसाइस खालामनाय जायो आरो बे एकसारसाइस आनो माने जोंनि देहाखौ स्थ्रं खालामो जोंनि देहायावहाय माखासे अंगफ्रा दुरबल जायो बे दुरबल जानायफ्रा जोंनि माबायावहाय माखासे बेराम खोख्लैनो हागौ बेनिखायनो जुदि जों गेलेयोब्ला जोंनि मोदोमावहाय माखासे थैफोरा खारसारो दोनै रोदाफ्राव थैफोरा खारसारो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदिनो मोदोमनि अंगफ्रा गावबागाव खामानिखौ मावो आरो जोङो जुदि गेलेयाब्ला जोङो बिदिनो थाबाय थानाय जायोब्ला जोंनाव माखासे बेराम सोमजिनायनि खाबु थानो हागौ नाथाय जोङो गेलेयोब्ला जोंनि देहाया राफोद जायो जों फिजिकेलि स्ट्रं जायो जों मेनटेलि साननो हायो जोङो बिदिनो देहाफ्रा राफोद जानानै जोङो बेमार आजारनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो